आं बर' रायज्लायनाय आरो लिरनायखौ जेबो गोब्राब मोना मानोना बियो जोंनि बर' राव आरो बिमानि राव बिमानि राव बुङोब्ला आं जोबोर मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जों बिमानि रावजों फरायनो मोनोब्ला एबा लिरनो मोनोब्ला गासैखौबो गोरलै मोनो बिमानि राव होनोब्ला जों गावखौनो गाव गोजोननाय मोनो बिमानि राव होनोब्ला जों सिनायथि मोनो आरो गोरलैयै फरायनो हायो एबा लिरनो हायो बर' रावखौ फरायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों बर' रावजों आं जेबो हेंथा गैयालासिनो गोबां बाथ्रा पइम खन्थाइ पइम जेरै खन्थाइ आरो लिरबिदांफोर लिरनो हायो सल'बाथा लिरनो हायो एसेबो थाबथायालासिनो गुबुन हारिनि बाथ्रा जों लिरोब्ला आं जोबोर गोब्राब मोनो इंग्लिस जों आं लिरनो गोब्राब मोनो नाथाय बर'जों आं लिरोबा जेबो थाबथाया लासिनो आं लिरनो हायो आरो फरायनो मोजां मोनो बर'खौ आं रायज्लायनो मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला गाव गावनि बिमानि रावखौ रायज्लायनो बयबो गोरलै मोनो बिमानि राव होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथियो बयबो बर' हारियानो मिथियो अब्ला जों बर' नि फरायनाय एबा लिरनायानो गाहाम बर' फरायनो थाखाय जों जोबोर मोजां मोनो बर'आ जोंनि बिमानि राव जै बर' हारिनि जै आं आंनि फिसाफोरखौबो देनां बर'निनो फोरोंगोन बर' रायज्लायनो फोरोंगोन बर'यैनो लिरनो फोरोंगोन बेनोसै आंनि थाखाय गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम साबायखर गोजोन्थों